आं जी अंकित शर्मा बोल्ला ना नेईं नेईं सर में ओह् जेह्ड़ा सर केह् चाहिदा ऐ

सर में कोई गुंडागर्दी थोह्ड़े कीती सर ते कोई गल्ल निं ते कोई गल्ल निं